सब्जी बनबैके खातिर हमरा गरम तेल एगो लोहियामे गरम तेल आ ओहिमे जीरा गोट दऽ कऽ ओकरा भुनबाक रहै छै ओहिके बाद जे पियाज काटल रहै छै ओकरा काटि कऽ ओहिमे दऽ दै छै ओकरा भुनि कऽ ओहिमे आलू आओर कोबी जे कटलहा रहै छै ओहिमे दऽ दै छै आ हलका नमक दऽ कऽ ओकरा पाँच सऽ दश मिनट सिझा दै छै सिझबेके बाद ओहिमे लहसुनके पेस्ट आओर पियाजके पेस्ट दऽ दै छै ओहिके बाद ओहिमे धन्नी बुकनीके पेस्ट हल्दीके हलदीके पेस्ट आओर मिर्चीके पेस्ट दऽ दै छै ओहिमे दऽ कऽ पूरा कऽ भुजि दै छै जब भुजलाके बाद ओहिमे हलका पानि दऽ कऽ ओकरा खदकऽ दै छै आ खदकैते देरी ओहिमे पियाज ओहिमे टमाटर कटलाहा आओर धन्नी पत्ता जे कटने रहै छै ओ दऽ कऽ ओकरा कनि खदका कऽ फेर ओ निकाइल दे राइख दे छै निच्चा